آج اسکولوں میں ضرورت ہے کہ اساتذہ تعلیم سے زیادہ اخلاقیات پر زور دیں اور سماج کے تئیں ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا کریں اور طلباء کے دلوں میں یہ شوق پیدا کریں کہ وہ سماج کے ہر طبقہ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے میں کسی بھی کشمکش سے کام نہ لیں اور سماج کے ہر فرد کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا پیمانہ انہیں عطا کریں آج اسکولوں سے یہی چیزیں غائب ہیں اسی لیے شاید سماج میں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے